सॼी दुनिया में जुदा भाषाउनि जे कलाकारनि खे खणी प्रोग्राम करिणा घुरजनि जीअं उहे पंहिंजी भाषा खे या पंहिंजे पंहिंजे संस्कृति खे वधाइण जो कमु करे सघनि सॼे दुनिया में उन जो प्रभुत्व वधे ईअं सभिनि खे पाण अलॻि अलॻि भाषाउनि जे कलकारनि खे पंहिंजी भाषा जे वधाइण लाइ कमु करिणो घुरिजे ऐं कला जे क्षेत्र में जेको डिजिटल मीडिया जो अॼुकल्ह इलाही चलनु आहे उन्ही सां इहो इलाही सुठो थियो आहे की असांखे पुराणा गाना ऐं भॼन सिखणु ॿुधणु के मिलनि था सिंधी में सोशल मीडिया में जीअं भॼनुनि में वासवाणी मटलाणी ऐं तमन्ना ईअं असांजे सिंधियत में इलाही सुठा इलाही सालनि खां कमु करनि था इलाही सुठो हिननि पंहिंजो सॼो ध्यान सां सिंधियत खे वधाइण लाइ पंहिंजो सभु कुझु नयोछावर कयो अथव असांखे बि सिंधियत खे वधाइण लाइ कमु करिणो घुरिजे ऐं डिजिटल मीडीया जो इलाही सुठो प्रभाव पए थो असां पुराणो पुराणो सभु कलाकारनि जो ऐं कलाउनि खे सम्झण में सहुलियत मिले थी असांखे त हाल ई में जेको ईअं नओं डिजिटल मीडिया जो प्रभाव इलाही सुठो आहे कला जे क्षेत्र में ईअं वधणु घुरिजे